यहाँ पे मनिपुर मंदिर है जो मनोकामना मंदिर है यहाँ पे दूर दूर से आते हैं लोग घूमने के लिए जो भी मन्नत माँगते हैं पूरा हो जाता है थानेश्वर स्थान है समस्तीपुर में है वहाँ भी लोग आते हैं वहाँ भी बहुत अच्छा बहुत सारा चीज है भगवन को लोग दर्शन करते हैं यहाँ से नहीं बहुत बहुत दूर से आते हैं जो लोग सुने तो बाबा का दर्शन करने के लिए चल आए सब देवी देवता हैं वहाँ बहुत अच्छा जो भी चीज लेना है लीजिए बाबा का दर्शन कीजिए पूरा बाज़ार घूमिए मनिपुर में है लोग गाड़ी का भी पूजा करते हैं जो भी चीज होता है कुछ होता है तो चलिए माता से माँग लेते हैं वहाँ हर एक का प्रकार का जो चीज नहीं सो चीज़ मिल जाता है जो मन्नत माँगते हैं वो भी हो जाता है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए बगल में कॉलेज है उसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए बहुत अच्छा पढ़ाई भी होता है पहले ऐसा नहीं था बच्चा सब पढ़ने में भी मन लगता है पास में है कॉलेज हैं जब भी मन होता है अपना आता है तो बच्चा जाता है पढ़ता है जो चीज मन होता है अपना करता है हर एक चीज का वहाँ भी मतलब खेल कूद जो भी हो सब चीज हैं पूसा है यूनिवर्सिटी है वहाँ भी देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ का भी लोग भी जाता है जो भी जानते है पूसा यूनिवर्सिटी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं देखने के लिए बहुत बहुत दूर के लोग वहाँ हर एक चीज जो पेड़ पौधा चाहे जो भी चीज हो सब चीज मिलता है जिस चीज का पौधा लेना है बहुत वो वहाँ बहुत बहुत ऐसा चीज है जो देखने को मिलता हैं हर एक जनवरी को वहाँ बहुत सारा भीड़ लगा हुआ रहता है मेला जमा हुआ रहता है विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए पटना से आते हैं जहाँ जहाँ जितना भी दूर हो सके वहाँ से लोग आते हैं देखने के लिए बगल में कॉलेज है पूसा में भी कॉलेज है उमा पाण्डेय हैं बहुत निकट में सब हर एक चीज है मनिपुर मंदिर है मनेधानेश्वर स्थान है बगल में कामेश्वर स्थान है इसी जगह दुगो भुल्हा का मंदिर है लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए बहुत बहुत विदेश देश विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए जो भी मन्नत माँगते हैं पूरा हो जाता है जो भी चीज लेना रहता है लोग जाते हैं हम लोग भी जाते हैं यहाँ के लोग भी जाते हैं हर सन्डे के लोग जाता है धनेश्वर स्थान वहाँ जल चढ़ाते हैं बाबा को हर एक देवी देवता हैं मन खुश हो जाता है लोग धार्मिक स्थल पर जाने से लोगों का मन खुश हो जाता है मानों कहीं से अगर कोई रहता है मानों तो विचलित नहीं रहता है कई सारे लोग घूम लेता है अपना बहुत सुन्दर जगह है मन ही नहीं करता है वहाँ से आने का कोई जाते हैं तो बहुत प्रसिद्ध है मनिपुर वाली माईयाँ यूनिवर्सिटी है कॉलेज है थानेश्वर स्थान है वो सब स्थल देखने को आता है सबसे बहुत बड़ा प्रसिद्ध है पूसा यूनिवर्सिटी है कॉलेज है बगल में करुआ कॉलेज है कामेश्वर मंदिर है सब जगह लोग जाता है घूमने के लिए मन का मनोकामना पूरा हो जाता है लोग जल चढ़ाने के लिए जाता है प्रत्येक रविवार को जाता है प्रत्येक सोमवार को जाता है सबसे मन खुश रहता है धनेश्वर स्थान है समस्तीपुर जब भी जाएँ तो लोग बाबा के दर्शन कर ही लेता है जब कुछ हुआ तो एक सप्ताह के अन्दर तो लोग चले ही जाता है वहाँ शादी विवाह भी होता है कहीं से अगर मान लेते हैं जो कोई अगर अथी नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है अगर शादी करना है अगर गरीब है तो अपना वहाँ जाता है शादी विवाह अपना कर लेता है हर एक चीज़ का वहाँ सुविधा मिल जाता है समस्तीपुर है तो हर एक चीज का सुविधा मिल ही जाता है लोग शादी विवाह में भी जाता है दर्शन भी हो ही जाता है जो मन्नत माँगते हैं पूरा हो जाता है फिर लोग जाता है उसी प्रकार मनिपुर मंदिर में वही बात है जब हम कुछ भी अपना माँगते हैं तब वहाँ भुल्हा का भी अथी है बहुत अच्छा लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं देखने के लिए जल चढ़ाने के लिए आते हैं कभी कुछ होता है तो बहुत प्रसिद्ध है समस्तीपुर धनेश्वर स्थान मनिपुर वाली में जो मंदिर है माता रानी का है ई सब जगह देखने को बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं जो मन्नत माँगते हैं पूरा हो जाता है मन खुश हो जाता है जैसे कोई गाड़ी ख़रीदा चार चक्का हो दूई चक्का हो जो भी गाड़ी हो सब लोग पूजा करवाने के लिए इतना ख़ुशी के बात है जो वहाँ पूजा करवाने के लिए जाते हैं मन एकदम खुश रहता है वहाँ भुल्हा का भी मंदिर है नवरात्रि में बहुत सारा भीड़ रहता है नौ दिन माता का अथी होता है बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं अपना माँग फिर से भरते हैं उसके बाद अपना दर्शन करते हैं जो भी मनोकामना होता है पूर्ण हो जाता है फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं